ہاں میں نے ایک بار مختلف ثقافتی روایت کے عناصر کو یکجہتی کرتے ہوئے سیزن کھانا پکانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس میں طرح طرح کے الگ الگ قسم کے میں مصالحے بھی ڈال رہا تھا لیکن وہ بعد میں بہت خراب ہو گیا ہے اور میرا تمام میری محنت بھی ضائع ہو گئی ہے اور وہ کسی کو پسند بھی نہیں آیا ہے